जोंनि गामियाव सिं साबोला सिकित्सा खालानायनि मुंदांखा न'नि मुलिफोरानो जाबाय बांसिनानो दुब्रि हाग्रा फाथगाजा आरो गोदोनि मानसिफोरा आइया आंनो खिन्थादोंमोन खान्थाल बिलाइ औवा बिलाइ आरो निम बिलाइफोरखौ रुनानै दुगैयोब्ला सिंफोरा सागायोमोन बेनोसै